हमरा सबकेँ जे छै महिष माल पालल जाइ छै पशु भेलै तऽ महिषो पालै छियै ओहियो सँ दूध होइए ओहियो सँ अपन परिवारके गुजारा चलै छै गाय छै बैल छै बैल जे छै तऽ बैलसँ खेती होइ छै हर जोतल जाइ छै ओहिसँ खेती पथारी होइ छै ओहो खेतो उपजैया खेतो जे उपजैया ओहो फसल आबैया घर ओहियो सँ अपनो खाइ छी बाजारोमे देल जाइ छै ओहियो सँ पाइ आबै छै दूध बेचैया दूध बेच कऽ अपन गुजारा करै छी फेर ओहिसँ किछु जलावनो भए जाय छै गोबर होइ छै गोबरसँ खादो होइ छै खेतो पथारमे गोबर छिटल जाइ छै बारी झारी सौंसे गोबर छिट दै छै तऽ ओहिसँ खादके काम कए दै छै आओर इएह गोबरकेँ फेर अगर रौदमे सुखाए दै छै पसारि दै छै तऽ ओ जलावनके काम करै छै जलावनो बहुत नीक होइ छै ओकर आ अथियोमे काज अबै छै खादहोमे बहुत सुन्दर काज होइ छै मधुमक्खीयो पालि सकैया लेकिन मधुमक्खी तऽ इमहर नहि पालै छै हँ तऽ गाये पालल जाइ छै भैंषे पालल जाय छै या खेतीये पथारी होइए ओहिसँ अपन परिवार चलैया